हाँ हमारे ग्रामीण समुदाय में लड़कियों को बढ़ावा नहीं दिया जाता है क्योंकि वह नृत्य करती हैं तो सबको लग गलत नजरिए से देखते हैं और हमारे गाँव में परिवहन की कोई सुविधा नहीं है न ही कोई कोचिंग की सुविधा इसे कोई समर्थन नहीं करता है लड़कियों कोचिंग जहाँ बाहर जाने के लिए इसलिए उन्हें हमेशा कमी महसूस होती है और उन्हें कोचिंग जैसी संस्थाओं का जाने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है